पेंवपा खातीर आवडीची सुवात म्हळ्यार आमचें एक आमचे चड अशें लागी आसा तो म्हळ्यार आमचो दर्या दर्याचेर पेंवपाक वचपाक बरीच मजा येता तेका लागून चडशे पेवपाक बी वता जाल्यार दर्या ना जाल्यार आमगे हांगा लागीच एक तळी आहा देवालयाची त्या तळयेंत सुद्दां न्हांवपाक वचपाक किंवां पेंवपाक वचपाक खूब मजा येता तेका चड अशें आमी दर्यांत किंवां त्या तळये कडेनूच वतात आनी तशी आमची ती तळी आनी आनी एक दोन कडेन सुद्दां बांदाचें उदक फुगयल्लें वता त्या जाग्यार सुद्दां पेंवपाक वचपाक मेळटा